अ जय झूले मां तैराकी पंद्रहें साले जी उमिरि में सिखी आहियां न छोजो मूंखे पाणी खां ॾाढी ॾपु लॻंदो हो त मुंहिंजे पप्पा ई मूंखे तैराकी सेखारियो न उनखां पोई मां तैराकी सिखी आहियां जय झूले